आं आंनि बाइकखौ आंनि आंगो लोगोबायदि आङो जोथोन लायो मानोना बे बाइकआनो आंखौ गोबां जायगा हान्थिनायाव आंखौ मदद होयो समबायदियै आंखौ माखासे खामानिफ्राव हेफाजाब होयो आह समबायदियै जायगायाव मोनहै हैयो आं बेखायनो आङो आंनि बाइकखौ आङो गावनि लोगो बायदि आं जोथोन लायो माब्लाबा आह मेंहोयो बाइक राह सालायनाया माब्लाबा मेंहोयोबो जेरै गोजान लामा हान्थियोब्ला बे गोसोखौ मेंनाय मोनो आह ब्रेनाबो मेङो गासैबो मेगन खोमा आखाइ आथिं गासिबो आह खामानि मावजोबनायनि थाखाय जोङा जोंनि मेलेमा मेङो गोलाव लामा हान्थिनायाव आङो सांग्रांथि सालाइयो आङो गारिखौ लासै सालायो मानोना माखासे समफोराव जों नुयो जाब्रबथाइ जानायखौ जाब्रबथाइ जानानै जिउ गोमानायखौ जों नुयो बेखायनो बेफोरखौ नुनानैनो थुलुंगाखां जानानै आङो गारिखौ लासै सालायो आङो आंनि मोजां मोन्नाय गारि जाबाय आं बाजाज कम्पानि टु टुन्टी सिसिनि गारि सालायो बेखौ गोबां जोथोन लानो गोनां जायो मोनसे फार्सनि दामानाे गोबां दाम बेनिखायनो हामा जानायनिफ्राय बासनो थाखाय एसे अन्नानै सालाय सालायनो गोनां जायो लामा सामाफ्राव पुलिस बिफाननि लोगो मोनोब्ला जोहा माखासे नेमखान्थिफोर दङ गारि सालायनायनि सायावबो बेफोरखौबो जोङो मानिनांगोन जेरै ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाब्ला जोंहा आह माखासे फाइन दानो बेफोरखौबो जोङो बानायनानै लानाया मोजां आंहाबो दंखायो आरो गारिनि जिखिनि खागजफोर फोरमान बिलाइफोरखौबो जों बानायना लानाया मोजां बेफोरखौ डेट बारहोनो नाङा जेरै इनसुरेन्स पलुसन आरसि बेबायदिनो माखासे समाव जोङो थाब थाबनो आं गारिखौ फोसाब गारबाय थानांगौ एसे गोजान सालायब्लानो जोङो मबेलखौ डावन होनांगौ मबेलखौ सोलायनांगौ अब्लासो जोंनि गारिया मोजाङै थायो इनजिनफ्रा मोजाङै सोलिबाय थायो बेबायदिनो जोंहा गोबां कम्पानिनि बाइकफोर दङ दानि जेखिनि सेंग्राफोर बिथांमोनाबो गोबां गुबुन गुबुन कम्पानिनि गारिफोर लायो आंनिया आंहाबो आं जि सालायनाय गारि बियो बाजास कम्पानिनि पालसार आह टु टुन्टी सिसिनि